मेरी मेरे द्वारा पिछले दस दिनों के अंदर मोबाइल का चार्जर लिया गया था मेरा मोबाइल ओप्पो का है और मैंने ओप्पो में लगने वाला ही चार्जर लिया था जितने वोल्टेज का वो होता है और मैंने इसे इसीलिए ले लिया था ताकि मेरा मोबाइल जो है वो समय के पूर्व मतलब जल्द ही कुछ ही समय पर मेरा मोबाइल चार्ज हो जाए लेकिन इस चार्जर की खासियत यह थी कि वह कम समय में मोबाइल चार्ज कर देता है और इसकी कंपनी काफ़ी अच्छी है और यदि परंतु यदि मैं बात करूँ इसके नेगेटिव पॉइंट की तो यह चार्जर मुझे कम दाम में मिला लेकिन जिस प्रकार से यह जल्दी चार्जिंग कर देता था मोबाइल में उसी प्रकार से इसकी चार्जिंग बहुत जल्दी उतर भी जाती थी और मुझे यह प्रोडक्ट काफ़ी ठीक ठाक नहीं लगा